पयलू म्हाका पेपर आवडनासलो पेपर हाडी हांव आनी म्हाका बातमी बितमी आवडटाली म्हणून हांव पेपर हाडी हय आजूनी हाडटा वाचतां बातमी वाचता राजकारणाची वाचतां रा राशी वाचता रास रास म्हाका चड आवड राशीचो ती वाचता मुद्दम जालें आतां किदें जालां पेपराचें पयशे वाडले आतां हाडूं आमचे कडेन जायना हय पयशे जाय न्हू हाडटले जाल्यार आनी हाडून वयतलो जाल्यार दुकानार आमचे कडे जितले आतां जायना कोणकय हाडूंक लायता आनी वाचता हांव